राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत के जो सांक्षण में कला है वो चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में जो चित्रकारी की कला है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित करती है जैसे कि बनी ठनी शैली हो गई है वो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही है इसके अलावा जो शिल्प की भूमिका है वो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग मूर्ति कला से ही प्रभावित होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर गणपति के लिए गणपति पूजा के लिए गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं दुर्गा पंडाल के लिए दुर्गा माता की मूर्ति बनती है शिवरात्रि पर शिवजी की जो मूर्ति है वो बनती है इसके अलावा शिवलिंग भी तैयार किए जाते हैं तो ऐसा बहुत सा काम है जो राजस्थान में सरा सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और शिल्प जो है वो अपने आप में ही अलग ही भूमिका निभाता है राजस्थान में तो जो पर्यटन है उनको भी आकर्षित करता है ये और इसके अलावा जो राजस्थान में चित्रकारी की कला है और शिल्प की भूमिका है वो भी यहाँ के लोगों को भी आकर्षित करती है और बाहर के लोगों को भी आकर्षित करती है और राजिस्थान की जो कला है और शिल्प है वो राजिस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं